हा फ़ेसबुक इंस्टाग्राम या ट्वीटर असांजे लाइ समाचार अपडेट प्राप्त करण जो माध्यम आहे पर असांजे परिवार में सभेई आहे पंहिंजे समाचारु अपडेट प्राप्त करण लाइ फ़ेसबुक इंस्टाग्राम या ट्वीटर जो उपयोग कंदा आहिनि पर हिन में असांखे पूरो विश्वास कोने छो त हिन में कुझु समाचार ख़बरूं जेके आहिनि कूड़ियूं बि हुंदियूं आहिनि ऐं कुझु फ़ेक न्यूज़ बि हूंदियूं आहिनि त हिनखे असांखे पूरो विश्वास कोने